योग जो अभ्यासु असांजे जीवन में हिकु अनुशासन खणी थो अचे घणाई दफ़ा के मुद्राऊं ऐं आसन अहिड़ा थींदा आहिनि जंहिं खे करण में तमामु मुश्किल थींदी आहे पर हुन जे करे असांखे पंहिंजे शरीर सां गॾु गॾु पंहिंजे मन खे बि मञाइणो पवंदो आहे जॾहिं असां मानसिक रूप सां तियारु थींदा आहियूं त शारीरिकु रूप सां बि उहो कमु करण में सक्षम थी सघंदा आहियूं घणाईं दफ़ा के आसन करण में ऐं सिखण में तमामु समय लॻी थो वञे हिकु ॾींहुं न ॿ ॾींहं न हफ़्तो तइम लॻी थो वञे पर आख़िरि लॻातार कोशिशि करण सां असां उहो करे सघंदा आहियूं स सक्षम थी था वञूं